डालिम बिफां गायबाय बेबो थैबाय लाखिनोनो हायासै आंङो मा खालामबावनांगौ आंङो जानो होन्नानै डालिम बिफां गायबाय बेबो गैला आनारज बिफां गायबाय आंङो हाथायनिफ्राय बायना लाबोनानै थांनानै थाथोंहाय जानो होन्नानै देनांफोर बुरजा जाबा जानाय बोथोरफ्राव मोजांफोर जाबाय बायबा जानो होन्नानै गायबाय आंङो बेबो गैला थैनानै थांलायबाय दानाबा बेसे गायनो जेरैनो जेसेनो गायो एसेनो थैयो जेसेनो गायो एसेनो थैयो गायाखिसै आंङो बेनिखायनो नागारबाय आं गायनानै गलाप बिफांआबो गलाप बिफां गायलायबाय बेबो हाब्रुबारियाव थुना होबाय बेबो थैलायबाय दैखराव गायनानै होनाया गलाप बिफां मा बिफां हेन थेन सान बिफांबो गायदोंमोन आङो सान फुल सान फुलखौ गायनाया दासो गोरलै गोरलै जादों आरो देनां गोजां बोथोराव गेदेर देरहो होलां माहो होलां बिबारफोर बारनो हागौ देरहांदों एसे एसे देरहां बोगासिनो दङ दा गायनानै दोनलायबाय आंङो माबा फारला गायलायलायनानै माबायाव पनिर थेमा बिदिनो दोस्राव बायनानै गायबाय आंङो दा बारगासिनो दङलाय बेहा अखा बोथोर नालाय बेबो बारा गोबाव थानाय नंङा नामाथाय बोथोराथ' गैला बेबो दाउस्रि आथिं फुल सान फुल बायदिसिना दाउस्रि आथिं फुलाबोथ जाथ मोन्नै मोन्थाम दङ ना गोमोबो दंङ गोजाबो दं गुफुरबो दं बेफोर दं आरो दा थांनानै थागासिनो दंङ नैबे आनारज बिफांआसो गैया डालिम बिफांआबो गैया सुमफ्रामा जानो आन्था दङ मोनजायो सुम्फ्रामफोरखौ दानफायनानै होनानै खिलिनायनि एसे दानफायबाय दा जाबथु थु खिलिनानै दंलायो सुमफ्रामा देनां खिलिनानै थायो ना थाइया गाव मिथिसिगौ जाग्रा जाथ आरो समायना रमायना फुल बिबार बेबो थांनानै दङ मोजांङैनो मोजांनि थाखायसो गायनानै लायो नालाय बेखौबो नायनो समायनानि थाखाय नायनो समायनानि गायदोंबो बारनानैबो होबाय बेखौ आबोर खालामबाय थायो आङो हाग्रा फुनानै होयो बारनानै माबानायखौ थैनाय थैनायखौ खेबस'नानै होयो बिजौ बिजौखौ खेबस'नानै थुदेर थुदेर हायो आंङो बिबारखौबो इसे दङ बेबो बिबारा बारला गासिनो दाबो बारगासिनो दङ नैबे माबायासो डालिम बिफांफ्रासो बेखौथ' मोनजाखाला बबाव मोनजाबावनोसै बेखौलाय थैखाबाय आरो गायफै फिन्नोसो नंदों आंङो बायनानै थाइजौ बिफां थाइजौ बिफांआबो बे सामायो थाइजौ बिफांखौबो गायदोंमोन आङो गायनायालाय थायथ'वाखै देनांफोर थायो ना थाया बिफांआलाय दङ दंनाया थायगोन ना थाया थाय थायबा थायबाय थायाबा थाथोंसै मालाय थायना होयिखौलाय माथो खालामबावनो मोनजाबाबो अरजाला मोनजायाबाबो अरजाला जाबाय ना